हेल' इउनिभार्सिटि नि इनसार्ज हेल' आङो मोनसे कलेज निफ्राय बुंदों ओ दायो थ' जोंनिया लकडाउन जानानैहाय सिट फ्रा बारायबाय क्लासरुमफ्राथ' इसे बारायानो थ' बियाव जोङो बिराद प्रब्लेम मोनगासिनो दङ थ' बेबायदिखौ माबा मोनसे खालामनो हागोन नामा आरो ओरैहाय ओ मा होनोमोनलाय सिट बारायनायजों लोगोसे स्टुडेन्ट फ्राबो बारायबाय आरो जोंनिया ओ कलेज आवहाय थ' इमान बिदि केपासिटि गैयामोन थेवबो लाबाय आरो ओमफ्राय दा बेयावहाय बिराद प्रब्लेम जागासिनो दं ओरैहाय स्टुडेन्ट फोरजों कमिउनिकेट खालामनाय मानाय बेबायदिआवहाय थ' बेफोरनि थाखाय माखासेफोर बिदि खालामनो हागोन नामा

औ औ औ औ माने औ औ बेयाव बिदि औ बेबायदिनो बेराद प्रब्लेम जागासिनो दङ आरो ओमफ्राय बिदिनो क्लासरुमाथ' जोंनिया इसे माबायानो जाबाय ओ बारा थोयि बेबायदिआनो जाबाय स्टुडेन्स फ्रा जिरायनो मानो बिराद प्रब्लेम जायो क्लास लाजोबनो हाया बिदि जाबाय सिगांहायथ' सिक्सटि जनमोन दायोथ' हानड्रेड बिदि खालामना होबाय सिट खौहाय थ' बेयावनो बिराद प्रब्लेम जागासिनो दं आरो ओमफ्रायहाय दायो बिदिनि थाखायहाय आरो मोनसेबाव जोंनिया बारा बुक्स मेटेरियेल बिदि प्रभायड खालामनो हाया दा बुक्स आ बिदि पाब्लिश जानाय मानाय सिगांथ' इसे लिमिटेड मोन नालाय थ' बिदिआव इसे लिमिटेड जाबाय आरो ओमफ्राय दायो थ' स्टुडेन्ट आ बारा बारायबाय थ' बिदिआवहाय इसे बुक्स पाब्लिश खालामनाय मानाय बिराद प्रब्लेम बुक्स खौ मोननो थाङा बेबायदिनो गोबां प्रब्लेम जागासिन दं आरो ओमफ्राय मेन्टेन्ड खालायनो हाया औ

औ औ औ दे थेंक इउ